मैं इतिहास के आधार पर तय करती हूँ कि मेरे संग्रह में कौन सी डाक टिकट सिक्के या चट्टाने होनी चाहिए मैं ज़्यादातर तो में ऐसे सिक्के सिक्के सिक्कों का संग्रह करती हूँ जो अगर मेरा कहीं भी बाहर जाना होता है भले ही वह विदेश हो या हमारा देश हो कहीं भी मेरा जाना होता है तो मैं उस उस जगह के इतिहास के सिक्के जैसे कि बहुत पचास साठ साल पहले कौन से सिक्के सिक्के काम में लिए जाते थे और उसके बाद की धीरे धीरे जैसे कि हमारे सिक्के हमारे जो वो लेन देन का जो हमारा तरीका होता है वह जैसे जैसे वह जैसे जैसे अलग अलग होता रहता है मैं उस उसके उसके आधार पर मैं ऐसे सिक्के लेती हूँ मैं विदेशों के भी ऐसे सिक्के या उनके नोट ऐसे ले लेती हूँ उनको उनका संग्रह करती हूँ और हमारे देश में भी जैसे कि हमारा अभी अभी कुछ ही महीना पहले जैसे कि हमारा दो हजार का नो हमारा नोट अगर अब अलग हो रहा है चेंज हो रहा है तो अब मैं उसको भी इस प्रकार से सिक्कों को ऐसे नोटों को का संग्रह बनाती हूँ जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी उनको देख सके समझ सके कि हमारा हमारे देश में और हमारे पूरे दुनिया में कैसे बदलाव आया और वह उसको देख सके समझ सके अच्छे से हम वह अपने सामने देख के समझ सके कि हमारा कैसे वह हमारा चेंज हुआ और यही मेरा यही मेरी इतिहास ही मेरी एक एक थीम है जिसके आधार पर मैं उसका अनुसरण करती हूँ और हमारा मेरा संग्रह करती हूँ